आं दहाय बाजारनिफ्राय झुमका लाबोदोंमोन गोजा खालारनि आंनि दखनाजों मेत्चिं जानाय ओमफाय आं दा बेखौ गान्नानै बिराद मोजां मोनदों आं मानसिफोरनिफ्राय बिराद बाख्नायनायखौ मोन्नो हादों बेखौ गान्नानै